सुगी से बात कर रहें हैं भैया अच्छा मैं अपने घर में एक छोटी सी पार्टी देना चाह रही हूँ करीब हो जाएंगे तीस पैंतीस मेंबर हो जाएंगे तो मुझे खाना ऑडर करना है अच्छा क्या क्या चाहिए एक पनीर की सब्ज़ी चाहिए दाल चाहिए और कम से कम साठ सत्तर रोटियाँ चाहिए हाँ तंदूरी भी रोटी भी दे सकते हैं ठीक है और मिठाई में आप रसगुल्ला और गुलाब जामुन कर दिए दीजिए एड्रेस चाहिए आप को अच्छा ठीक है एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए इकत्तीस बत्तीस गायत्री नगर ठीक है चलो और आप ठंडा खाना मत लाना और अच्छा साफ़ सुथरे से बनाना क्योंकि गेश्ट बाहर से हैं इसी लिए आप अच्छा ही खाना लाना अच्छा हाँ दही वड़े भी आप कर देना साथ में ठीक है और पैकिंग अच्छी तरह से करना चलो ठीक है